अपना सभके मिथिलामे धियापुतामे हमहुँ सभ लूडो खेलय छलहुँ ओइ लूडोमे चारिगो गोधा बनय छलहुँ चारिगो कोना चारि चारिगो के गोटी ओइपर रखाइ छलय छक्कामे एकसँ छओ तक लए रहय छलय तऽ ओ छक्कासँ भाँजय छलहुँ तऽ लाल पियर हरियर बुल्लू चारि रङ्गके घरमे गोटी राखल जाइ छै शतरञ्ज खेलयके पासामे ओइमे लिखल पासा रहय छै उ भाँजयके होइ छै धियापुता सभ खेलय छै साँप सीढ़ी लूडोमे उपर एक सए दसपर मे काटिके साँप गिरा दै छै तऽ तें दुआरे सभ आदमी धियापुतामे ई सभ खेलय छी लूडोमे चारि चारिगो कऽ गोली चारि आदमीके गोधना बनाके हम खेलय छियै एक सए छओ तक लए ओकर छक्का रहल जाइ छै ओइमे जे आदमी जीत जाइ छै सभ आदमी खेलाइ छै तब साँप सीढ़ीमे एकपर मे जाइ छै आओर एके बेर काटिके ओकरा दसपर मे लअ आनय छै तऽ ओहे लूडोमे ओहो साँप सीढ़ी छै शतरञ्ज बहुत आदमी खेलय छथि तऽ शतरञ्जोके गोटी पासा चारिगो गोधा मिलाके खेलय छै कैरम बोर्डोमे चारि आदमी मिलके खेलय छै तऽ ओ धियापुताके ई सभ खेल छियै मनोरञ्जन छी धियापुता ई सभमे खेलय छथि मनोरञ्जनके चीज छियै धियापुता सभके टाइम पास होइ छनि हमर अहाँ सभके धियापुता ई सभ खेलकऽ टाइम पास करय छथि आओर ओ साँप सीढ़ीमे जे अहाँ एक सए दसपर मे काटिकऽ धऽ दै छै खेलय छी गोटी तऽ फेर खेलय छी फेर काटि दै छै खेलैत खेलैत एक बेर पास भऽ जाइ छी चारि आदमीमे लिडो खेलय छियै तऽ एके आदमी ने जितबय तऽ एक आदमी पहिने जितय छियै तब दोसर आदमी तब तेसर आदमी तब चारिम आदमीमे एगो तऽ हारयए पड़य छै तऽ एनाहिते शतरञ्जोमे चारि आदमी खेललियै तऽ एक आदमी जितबय दू आदमी तीन आदमी तलक जीत जेबय एगो तऽ हारबे करबय जे आदमी हारियौ हारयए पड़य छै कैरम बोर्डोमे ओहे छै जे दू आदमी खेललियै तऽ एगो हारबय चारिगो खेललियै तऽ एगो हारबय हारबय तऽ एकेगो सभ आदमीमे अइ तऽ तेनाहिते धिपापुताके ई सभ खेल छियै हमरा अहाँके मनोरञ्जन छियै हमहुँ सभ खेलय छलहुँ तै दुआरे सभ आदमी खेलू रहु